اردو زبان کے تاریخ ہماری ملک کی زبان ہیں اور ہم اس زبان کو بولتے بھی ہیں ہر دیش میں ہر دیش میں تو نہیں لیکن ہندوستان میں یہ زبان بولی جاتی ہے خاص طور سے اور یہ ہندوستان میں ابھی فی الحال نہیں بولی جا رہی ہے اس کی وجہ انگلش ہندوستان میں آ گئی انگلش ہے ایسی زبان آدمی اب انگلش کے پیچھے بھاگتا ہے بچے بھی اسکول میں بھی انگلش کے پیچھے اردو زبان کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پہ اب ان کی وجہ بھی اسکول میں بھی پڑھانے کی نہ پڑھانے کی وجہ بھی ٹیچروں کے اوپر آتی ہے اور ان کو اوپر سے دباؤ دیتے ہیں وہ اردو زبان نہیں بول پڑھاتے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے لیکن بہت کم پڑھائی جاتی ہے تو اردو زبان ایسی زبان ہیں جو بالکل عام زبان ہے جو ہر انسان پڑھتے ہیں ہم بھی پرھتے ہیں اور دیگر افراد بھی پرھتے ہیں اور یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے یہ زبان مدارس میں ہر ایک بچے کو پڑھائی جاتی ہے اور اسکول میں یہ زبان چھوڑ دی گئی ہے یہ زبان اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی ہے اور یہ بہت اچھی زبان ہے اس زبان میں آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں عزت سے بات کریں گے ہو آر یو یہ سب نہیں عزت سے آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں بالکل پیار میں عزت سے تو یہ بہت اچھی زبان ہیں اور یہ زبان بدل گئی ہے آتے آتے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوا اس ملک کو کہ یہ زبان ہو ہی نہیں رہی نہ ہی کوئی بولتا ہے نہ کوئی بولنے کی کوشز کرتا ہے زیادہ تر اب زیادہ تر انگلش ونگلش کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں یہ زبان تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ زبان بولنی چاہیے اور بہت اچھی زبان ہے ہم میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ زبان بولی جائے اور یہ زبان استعمال کی جائے تو میں آپ سے یہی غزارش کروں گا یہی درخواست کروں گا کہ اس زبان کو بالکل بولی جائے اور یہ زبان زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں اور پھیلائی جائے جیسا یہ یہ زبان بہت اچھی زبان ہے میرے بھائیوں یہ زبان بولنے کی کوشش کریں آپ لوگ